जूनागढ़ शहर में क्रिकेट एकेडमी हलंदी आहे उन अकेडमी में ॿारनि खे सुठे कोचनि द्वारा क्रिकेट सेखारण में ईंदो आहे थोरे टाइम खां पोइ ॿार खे रांदि रमी करे मेडल मिलंदा आहिनि उनखां पोइ उनजे मथे लेविल में रांदि रमी करे उन्हनि खे सेखारण में ईंदो वेंदो आहे